जोङो बेवहाय हारसा दङ आरो बाङालि दं आरो बर' दं हारसाफोराबो दं आरो नेफालि दं गंगार दं गंगारफोरा नाखौ नागारबा जोङो आरामयै थांनानै दुगैनाय बादिनो जोङो हमै हमै लाबोयो मानो नागारदों बिसोरो नाखौ जों बाथोन जानो लांना जानोसै बिदि होनो जोङो आरो बै बिसोरो नागारनानै थाङोबा दैमायाव जोङो सानै साथामसो दुगैनाय फावैनो बिसोरनि ना नागारनायखौ नुनानै जोंफोरो हमनो लुबैनानै हमनानै लाबोयो आरो जोंफोर गोदोनिफ्रायनो बै बाङालिफोरजोंबो आरो बै नेफालिफोरजोंबो मोजाङै मोजां जोङो रायज्लाय होनलाय जमायै दा बर्थमान दावराव दावसि गैयालासिनो जोङो मोजाङै मोजां दंथ'यो आरो बेबायदिनो थाबाय थाथों होननानै जोङो सम सम जोङो गोसोजों सावराय लायो गोसोजों सानो जाहाथे जोंफोरो मोजाङै मोजां बेबायदिनो सालायनानै जालांबा बांगालबो जुंगालबो हारसाबो गासैबो नेफाल आरो गंगार जोंनि खर'आव गंगार दङ आरो जोंनि ओजोंहाय खोलाखैजा हारसा दङ आरो जोंनि सोनाबखैजा दङ बांगालफोर आरो जोंहा सोनाबखैजा दङ नेफालि जोङो बिबायदिनो गोरोबनानै थाथों साननानै जोङो मोजाङै मोजां जों दावराव दावसि जायालासिनो जोंफोरो मोजाङैनो थाथों होन्नानै जों गोसोजों सानो